हाँ हमारे यहाँ गाजीपुर में पर्यटक क्षेत्र है बहुत जैसे है लार्ड कानवरिस का मक लार्ड कानवरिस का मकबरा है उसके बाजू में गोरा बाज़ार में देखने योग्य है वो लार्ड कानविश का मकबरा है जो कि लोग देखने के लिए आते हैं देखना भी चाहिए बहुत अच्छा है और हमारे क्षेत्र में है चौचकपुर में गंगा जी का स्थान मौनी बाबा का धाम है वहाँ पर भी तीर्थ इस्थान है लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वहाँ पर पर मेला भी लगता है और वार्षिक मेला वो जबकि अच्छा है वहाँ के बहुत लोग आते हैं देखने के लिए और है जैसे गाजीपुर में और है बद्दोपुर धर्म क्षेत्र वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं देखने योग्य है वहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है और ढेर सारे मंदिर हैं जिन उनसे मान्यता है कि जो भी दर्शन करने जाता है उसकी जो भी मांग होती है वो पूरी होती है इसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पर भी देखना चाहिए और एक हरीरपुर में भी शंकर जी का मंदिर है वो भी अच्छा हे लोग वहाँ पर भी जाते हें सावन के महीने में जल चढ़ाते हैं वो भी अच्छा है वहाँ भी देखने योग्य है और इधर है सताप्ती में एक एक मेला लगता है वहाँ पर भी लोग आते हैं मौनी अरे उनका नाम भूल गया लेकिन उधर भी है अच्छा सा पट्टी में जो कि देखने योग्य है और तो जैसे गाजीपुर में है इतना ही है